नमस्ते सरजी सर क्या हाल चाल ऐ तुंदा सर में फार्म अप्लाई कीता हा नौकरी वास्तै सर टी जी टी पोल्टीकल साईंस दा टीचर लगना ऐ आंजी आंजी हांजी सर मेरा नाम कुमार ऐ

आंजी सर में पैह्लै प्राइवेट स्कूल बिच पढ़ा दा हा दस साल वास्तै सर में पैह्ले आर ऐम जी इंटरनैशनल स्कूल पढ़ादा रेहा हा

सर में क्लास छेमी दा लेइयै ते दसमीं तक दी ऐसऐस टी पढ़ाई लैना और जारमीं बाह्रमीं आहलें ई हिस्ट्री पालिटिकल साईंस इक्नामिकस होई एई जोग्राफी होई एई आर्टस च सारे सब्जैक्ट पढ़ाई लैना आंजी आंजी जी सर हांजी हांजी सर पक्का आई जाग सर दस बजे तक पुज्जना ठीक ऐ जी जी सर ओके सर तुंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया